मिगी इ'यां फल जेह्ड़ा ऐ ते कन्नै फुल्ल जेह्ड़े न ते सब्ज़ियां जेह्ड़ियां न त्रैवे बूह्टे लाना पंसद करदी अ'ऊं मि त्रैवे मिगी त्रैवे लाना शैल लगदे न

ओह् जेह्ड़ा फल ऐ तां इसी बूह्टे गी आना अस लाना इसलेई पस इस गल्ला अस शैल बुझदे आं पंसद करदे आं तां कि जेह्ड़ा ओह्दा फल ऐ असेंगी थ्होंदा रौह्ग ते खाने गी अस मजा लैंदे रौह्ग ते जेह्ड़ी उसदा जेह्ड़ा ओह् बूह्टा ऐ ओह् छां बी दिंदा ऐ अस अगर जियां गर्मियें दे दिनें गर्मियें दा मोसम होंदा अस उसदे हेठ बेहियै अस उसदै हेठ बेहियै जेह्ड़ी ठंडी ठंडी ब्हाऽ चलदी ऐ न आहा मज़ा आई जंदा लैने गी ते कन्नै उसदे उप्पर अस जेह्ड़े फल लैंदे अस ओह् बी खाई सकदे न त्रोड़ियै अस उनें बी खाई सकदे न ते कन्नै जियां अस सब्ज़ियां ते सब्ज़ियां बी लाना बड़ियां गै जरूरी होंदियां न ते अगर सब्ज़ियां नी अस लागे तां असें जियां अस बजारै अगर अस सब्ज़ी लैगे तो ओह् बी तां कुसै न लाई दी गै होनी ऐ तां तां ओह् बी कुसै न लाई न बजार दित्ती होनी ऐ ते उ'यै ते दित्ते होने न ते इयां गै अस अपने घर अगर सब्ज़ियां लांदे रौह्गे तां असें सब्ज़ियां लाना बड़े गै जरूरी ऐ ते असेंगी बजारा लैने दी कोई जरूरत नी पौनी ऐ पर अगर असें नेईं लाई होगियां तां बजारा बी कत्थुआं लैनियां ते घर बी कुत्थुं खानी ते इ'यां गै मिगी सब्ज़ी लाना बी पसंद न ते जियां फूल होई गे ते जियां फुल्ल न ते फुल्ल जेह्ड़े न मिगी ओह् बी लाना पसंद न ते जियां फुल्ल जेह्ड़े होंदे न तां उंदे अस सुगंध लेई सकदे न उ'नेंगी अस दिक्खी दिक्खी सकदे न इन्ने शैल इन्ने खूबसूरत ते सुंदर सुंदर होंदे न इन्ने शैल दिक्खने गी लभदे न ते मिगी त्रैवे बूह्टे लाना पसंद न जियां फुल्ल होई गे सब्ज़ियां होई गेइयां फल आह्ला बूह्टा पेड़ होई गेआ जेह्का तां मिगी एह् बी पसंद न त्रैवे बूह्टे लाना मिगी पसंद लगदे न